हॅलो हॅलो कितें म्हणटा मॅडम हय हय हांगासर आमी विकता सगळें मडक्यांची स्पॅशली ती आमची मडक्यो विकपाचें मातयेची आयदना विकपाचें तुमकां मॅडम कितें जाय आशिल्लें ते ताका मॅडम गुरगूटलें म्हणटा तो तुमकां साडे पात्शीं रूपयान एक गुरगूटलें मेळटलें ताचे आनी आमचे कडेन न्हय आनी एक वेगळे कस्टमायज केल्ले गुरगूटले आसा ताचेर एक गुरगूटलें जें आसा नी ताचेर कावी कला केल्ली आसा कावी आर्ट जाका आमी म्हणटा न्हय तें आमच्या गोंयच्या देवळांचेर बी आसता ते त्या गुरगूटल्यांचेर आमी कावी कला केल्ली आसा आनी ते गुरगूटले आमी कस्टमायज करून विकतपाक काडलेली आसा ताची रॅट आसा मॅडम दोन हजार रूपया तुमका जाय जाल्यार एक तुमी शो पीस म्हणून हय हय शो शो पीस म्हणून समज दवरूंक मेळटा तुमका घरानूय आनी वापरू वापरूपाकूय मेळटलें उदकाक लागून

मिलेर मॅडम तुमकां तो देडशी रूपयांक पडटलो हय दिता मॅडम आमचे दुकानाचे स्किमूच चालू आसा टॅन पर्संट डिस्काउन्ट चालू आसा स्किम सो हय ते आयदन मेळटलें सगळें मेळटलें मॅडम तुमी कांयच टँशन घेवं नाका हांव सगळें तुमकां एक तुमी म्हाका कितें करा कितें कितें जाय ताची लिस्ट एक बरोवन दिया म्हाका हांव ते नोट करता आनी तुमका घरा हॉम डिलीवरी करता पेमँट तुमी म्हज्या मनशा कडेन केल्यारूय उपकारता हय एकदम बऱ्या कॉलिटीचें दिता मॅडम तुमी कायच टँशन घेवं नाका कायच जावचें ना ओके हॉम डिलीवरी करता ओके ओके ओके